नै दैज्लां बोथोरा सफैलायबाय गरम बोथोरा गायनाय फुनायनि दिना सफैबाय गरम बोथोर दिन गरमफ्रा सोरबा लोमजानोसै सोरबा साजानोसै बे समा सफैबाय खेथि बाथि लस खालामनाय अखा बांखांयाबो खालामो सारअन्थाइजों माजों गासैबो माइ दै गायबाबो खेथिफोरखौ मोजां मोना एम्फौ एन्ला जालाङो दाना गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि नङामोन दा बेराद गोदान गोदान जुग जालांबाय बायदिसिनाबो जानो हमलांबाय दा दा बोरै जानो बोरै रैखा खालामनो हागोन बे खेथि बाथिखौ बोरै मोनगोन माबोरैहाय बासायनो हागोन इसेबाबो बासायनांगोन गाव गावनि जानांगौ थाखाय नङाबा जों बोरै थांनानै थानो हागोन बेखौ बासायनो हायाबालाय बासायथारनांगोन खेथि बाथिखौ इसेबाबो गोदोनिया गोदो थांबाय मा मा राहा लानानै जुजिनो हागोन बे खेथि बाथिखौ थिखांनो हागोन जोङो माबोरैहाय इसोर भगबान दाबो हाया जोङो एम्फौ एन्ला जालाङो दानि खेथिया बायदिसिना जालाङो दानि मुगानि खेथि बाथि मावनानै आबाद मावनानै जानायफ्रा इसेबाबो नायबावनांगोन जोङो सोरखारा मा खालामो सोरखारावनो बायदिसिना मुलि मुला ओंखारो बेफोरनो बासायनो हागोनना बासायनो हायोना हायासै गावसोरनि अननायसै होनब्लाबो जों नायथारनांगोन बासायथारनांगोन बेफोर खेथि बाथिखौ नायथारनांगोन जोङो गावनि थाखाय गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय जानाय लोंनायजोंल' जानाय नङा फोजोबनो हानाय नङा